दिक्खो जी अजकल ना बड़ा बदलाव होई दा इस दुनिया बिच जदूं अस निक्के निक्के होंदे हे उसलै किश होर गै स्हाब हा पैदल चली चलियै जाना ढक्कियां चढ़ी चढ़ियै अजकल उत्त कशें शिड़कां बनी दियां इन्ना मतलब अग्गें कोला समां जेह्ड़ा बदलाव आवा दा अदूं अनपढ़ लोक होंदे हे असेंगी कुसै स्कूल निं छुड़ेआ अस आखदे हे असें स्कूल दिक्खना स्कूल कनेहा होंदा असें स्कूल जाना असें नेईं हा छुड़दे स्कूल कुड़ियें केह् करना स्कूल जाइयै बगान्ने घरें गोहे सोत्तने जां अस उ'ऐ सोत्तने ओड़े हे पेदा ते उ'ऐ सोत्ता नै अज्ज तगर

छोटी नेही चीज़ खरीदनी होऐ मैंटे ई फोन करदे दूऐ दिन लेइयै घर आई जंदे जागत् मोटरसैकल लेइयै ओह् पता निं केह् सिस्टम चला दे इंदी असेंगी समझ गै नेईं ऐ सूट लेओ जो बी ऑर्डर आए दे म्हाराज पैसे देओ घर बैठी दी चीज़ लेओ बड़े बड़े अज्जकल सूह्लतां चली दियां अग्गें कुदै गड्डी औंदी ही कुदै बस्स होंदी ही ते असें दौड़ियै जाना कुदै शिड़कै दे कंढै माय गड्डी आई असें दिक्खनी कुत्थां आई बस्स इन्ने बजे औंदी बस्स जम्मू दा आई ते किशनपुर मनवाल गेई ते जम्मू दा आई ते कटरा गेई रियासी गेई ते अस एह् किश दिखदे हे ते अस डरदे हे गड्डी जेल्लै कुदै फौजियें दी गड्डी कुदै रोड़े ई औंदी ही ते अस फुहाकड़ें दे पिच्छें छप्पी जंदे हे फौजी लेई जंदे न असेंगी गड्डियै चाढ़ियै ते अज्जकल डर एह् गै निं रेहा अज्जकल ते अस बी निं डरदे अस बी बुड्ढे होई दे अस बी पता चली दा थोह्ड़ा बहुत ते भई इंया कोई किश निं आखदा ऐ कुसै गी ते अज्जकल बड़ा गै जमाना बदली दा बड़ा अच्छा सिस्टम आई दा बड़ा पैसा होना चाहिदा बड़ी मुश्कल कोई बी निं ऐ अगर पैसा होऐ जेब बिच ते कोई मुश्कलां निं हैन अंदर बेहियै फोन करो तुस गड्डियां घर आई जंदियां लैने गी